सिंगींग करता आसतना तुका चॅलेंजीस जावं तें मेन मेन जे तुका डिफिकल्ट आसता जे पडाव आसता तें तुका पार करचेच पडटात म्हणल्यार तूं जेन्ना स्टेजीर वयता जेन्ना तूं जेन्ना नर्वस आसता जेन्ना तुका एन्जायटीशी जाता जी तूं तरी दोनशेन ओवरकम जावचे पडटा मिन्स तुजो कॉनफिडंस लेवल वोडोवचोच पडटा हांवेन सुद्दां अशें सिंगिंगाक जेन्ना स्टेजीर गेल्लो जेन्ना कार्यक्रम बीन करतालो तेन्ना अशे एन्जायटी जेन्ना आसताली बिरांत म्हणटा आसतालो जेन्ना तेन्ना फक्त एकूच करचे आसता आपल्याचेर बिलीव करपाचो आपल्याचो आपल्याचेर कॉनफिडंस लेवल ऑडोवपाचो मींस आपूण तेंच करपाक शकता आपूण हें करतलो आनी तें आपल्यान करून दाखोवपाचेंय बी वोसोन स्टेजीर स्टेजीचेर तूं अशें व्हडल्या व्हडल्या प्रोग्रामाक वयता तेन्ना तुगेलो तुका भिरांत म्हणटा ती आसताच तूं तितून तेंये एकूच आपल्यालो कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपा खातीर जें आपूण जें किदें करता आपूण जें सिंगींग करतलो स्टेजीचेर असो आपूण जो पफोम करतलो तुका पयलें म्हळ्यार तुका आपल्याचेर पयली विश्वास आसपा जाय की आपूण तें काम करतलोच असो मुखार कडे करतलो मुखार स्टेजी दाखयतलो आपल्याची जी कला आसा ती आपूण लोकां मेरेन पावयतलोच आपूण लोकां मेरेन कशी पावयतलो तेवूय खबर आसपाक जाय आपूण जी लोकां मेरेन पावयतलो जाल्यारूच तूं पय वसपाक शकता तूं समजर तर भियोनूच समजर तर तूं आपल्याक स्टेजीची वचपाक भिरांत दिसता आपल्या घाम येता आनी किदें जी शिकलां आपल्या घाम सुट्टा आनी किदें जाता अशें तरेची रावलो जाल्यार तूं जिविधान कांय करूंक शकपाचोच ना तुका व्हडले व्हडल्या प्रोग्रामान वयतलो आपल्याली कला दाखोवपाक जाय तुका जाल्यार तुका तितूनच तितून तुका आपल्या कला दाखोवपाक जाय जाल्यार तुवें आपल्यालें कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपा खातीर ते व्हडले व्हडले प्रोग्रामान तुका आपले हिस्साक भाग घेवपाकूच पडटलो जाल्यारूच तो फुडें पावतलो नाजाल्यार फाटीत उरतलो हांगसर खूब जाणां आहा जें तेंचे कडेन कला आसा पूण ते खंय तरी भियोन जावं स्टेजीक पोवन जावं त्या मायकाक पोवन जावं लोकांक पोवन ऑडियन्सांक पळोवन ते फाटी उरिल्ले आसा आयज तशें जावपाक जायना आपल्याचेर बिली वसपा जाय आपल्या लोकांक आपल्याचेर विश्वास आसपा जाय जी आपूण ते कोण दाखयतलोच आपूण तें करून दाखयतलो जाल्यारूच तूं लायफान जिवितान कितें तरी फुडे करपाक शकतलो नाजाल्यार तूं फाटीच उरतलो हें सांगपा सोदता आनी एक अशें एक एक असो दीस आशिल्लो म्हाजो जेन्ना जेन्ना हांवूय भितालो जेन्ना हांवूय भितालो तेन्ना हांव हांयेन सुद्दां एक दोन तीन प्रोग्राम भियोन सुद्दां अशें मिन्स फाटी सोराना केलो पूण थंय स्टेजीचे वोसोन मेसप केल्लो थंय व्हल तें जालें वोसोन स्टेजीचेर पूण तें इतलें जावन सुद्दां हांव फाटीं सोरोना पयलो मेन म्हटल्यार फुडें सरलो दोन तीन प्रोग्रामांत फाटी पुडें जाल्ले पूण मागीर मागीर तसो तसो कॉन्फिडन्स लेवल वाडलो तेणी जेन्ना स्टेज सुद्दां कमान जावपाक लागिल्ली मायक कमन जावं ऑडियन्स सुद्दां कमान जावपाक लागली तेन्ना तेन्ना पर्फोमन्स इम्प्रूव जावपाक जालो पर्फोमन्स इम्प्रूव जाल्लो लोकां कडेन शाबास्तीकी मेळ्ळी लोकांनी उबेंय केल्लें शाब्बास्की दिल्ली तेन्ना येतालो म्हणल्यार हो एक ओवरकाम फेस आशिल्लो जेन्ना तुका टेंशनूय आशिल्ले तूं स्टेजीचे वचून चुकलो लोकूय आसतालो हे करतालो तरी पूण ती तकलीच्यान भायर दवरून फुडले दुसऱ्या प्रोग्रामाक कसो तरेन प्रिपेर जालो कशे तरेन लोकां कडेन म्हजी कला पावयतलो हें दाखोवन फुडें सरलो मिन्स कला अकाडमी रविंद्र भोवनाक सुद्दां हांवें खूब कडेन प्रोग्र प्रोग्राम केल्लो आसा आसा तरी पूण फाटी सोरोना पयलो पयली बिरां दिसतालीच घाम येतालोच पूण किदें करता न्हू तुका आपल्या कला दाखोवपा खातीर फुडें वचपा खातीर कितें तरी करून दाखोवचे पडटात कितेंय जावं तें मागीर तुका आपल्या कला दाखोवचीच पडटात आनी दुसरी म्हणल्यार सिंगिंगाक तुका नर्वसनस बीन आसता ना म्हण आसता पूण तितून तुवें आपल्याचेर विश्वास दवरपा जाय आपल्याचेर कॉनफिडंट दवरपा जाय जाल्यारूच तूं तें कितें करपाक शकतलो नाजाल्यार जावपाचें ना अशें म्हाका दिसता आनी इफ खूबशें जाणा सांगसर जे सिंगिंगाक वतात पूण ते हय तरी नर्वस जावन हय तरी ऑडियन्सान पूण ते फाटी उरिल्ले आसा आनी आयज मेरेन आपल्याची जी कला जी आसा तेंचे कडेन कला आसा पूण ते लोकां मेरेन पोवपाक शकना खंय तरी फाटीं उरिल्लें आसा तें म्हळ्ळ्यार कित्याक लागोन आपल्याली भिरांत खंय तरी भितात ऑडियन्सांक भितात ऑडियन्सांक फेस करपाक जायना लोकांक फेस करपाक जायना ते थंय मायकाक पोवन भितात स्टेजीक पोवन भितात ह्या कारणाक लागून आमच्या उपजाण ल्हान तरणाटे शिकिल्ले भुरगे जे आसात ते म्युजिकान खातीर फावटी उरिल्ले आसात हेजो मुखेल कारण म्हणल्यार हशीच एन्जायटी फियर एका लागून उपजाण फावटी उरिल्ली आसा तेंच्या खातीर म्हाका एकू सांगपाक सोदता की भिवून कांय फायदो ना तुमच्या जाता तितले फुडें वसून सिंगींग नाक आपलें नांव वयर काडचें हें म्हाका विरां दिसतात